جی نوزائیدہ بچے کے لیے ان کے پہلے سال کے دوران مختلف رسومات ادا کی جاتی ہیں جیسے چھ دن کے بعد ان کی چھٹھی ہوتی ہے اگر وہ مسلم کمیونیٹی سے تعلق رکھتا ہے تو ان کے یہاں عقیقہ کا نظم ہے اسی طرح اگر ہندوستان کی دیگر کمیونیٹی ہے مثلاً ہم برادران وطن ہندو بھائی سے اگر ان کا تعلق ہے تو وہ لوگ اک بال چھوڑ دیتے ہیں تو سال ایک سال کے بعد وہ پورے بال منڈاتے ہیں ان کے یہاں ایک الگ رسم ہوتا ہے وہ بال منڈا کر کے اپنے تعلقات والے اپنے رشتے داروں کو وہ انوائٹ کرتے ہیں دعوت کھلاتے ہیں کھانے پینے کا نظم ہوتا ہے ان کے علاوہ جو بچے کا الگ الگ سسٹم ہے کہ چھ مہینے چھ دن پہ یہ ہو گا چودہ دن پہ یہ ہو گا اکیس دن پہ یہ ہو گا اس طرح کی مختلف رسومات ہیں جو ادا کی جاتی ہیں